जाणटे लोकांचो खेळ म्हणजे चडशे जाणटे लोक खेळ कितें आसा तर इस्पिकांनी म्हणा तुमी किंवा टेबल टेनीस तुमी बॉलांनी खेळटात एक बॉल उडोवन खेळटाले किंवा संगीत कुर्ची अशे तरेचे खेळ जाणटे लोक खेळटात ऐका लागून कित्याक लागून तर तेंचें शरीराची हालचाल तितली जायना तेंची शक्ती पण तितली आसना न्ही स्वताच्या शरीराक थांकता तशें तितले जाणटे लोक एक खेळ खेळटात आनी म्हाका आवड म्हणल्यार जाणटेल्या अशेंच खेळाची की म्हाका इस्पिकांनी खेळपाक खूब आवडटा इस्पिकांनी म्हणटलें जाल्यार इस्पिकांनी तुमकां म्हणटलें जाल्यार तें मेंडीकोट हो खेळ म्हाका आवडटा